इस्कूल जी पढ़ाई खां पोइ अॻियां पढ़ाई ज़रूरी आहे अॻियां पढ़ाई करण जाम ज़रूरी आहे अॻियां पढ़ाई करे जंहिंजो पंहिंजो धंधो आहे हुन में बि टाइम ॾेई सघे थो पर पढ़ाई करण ज़रूरी आहे परिवार जो धंधो आहे त परिवार जो धंधो संभाले बि सघे थो ऐं पढ़ाई बि करे सघे थो पंहिंजो टाइम कढी करे पढ़ाई बि करे सघे थो धंधे में ध्यान बि ॾेई सघे थो थोरो टाइम बि ॾिए त घणेई आहे अॻियां वधी हुनखे छा आहे हुन कोई तकलीफ़ न थींदी नौकिरी वारनि खे बि पढ़ाई करणु ज़रूरी आहे अॻियां पढ़ाई करे नौकिरी सां गॾु थोरो जीअं कि घणेई माण्हू हूंदा आहिनि अधु ॾींहुं टाइम कढी करे नौकिरी बि कंदा आहिनि ऐं पढ़ाई बि कंदा आहिनि त उन्हनि जो छा कम बि हलंदो आहे व्यवसाय बि हलंदो आहे ऐं पंहिंजो परिवार जो ख़र्चो बि हलंदो आहे बाक़ी त माण्हुनि जी मजबूरी आहे पंहिंजे माण्हुनि खे भई पंहिंजो परिवार खे बि सॼो ॾिसणो ई आहे त माण्हुनि खे पंहिंजो जे को बि आहे ओॾी महिल हुनखे खणिणो पवंदो आहे कि मां हाणे कयां छा हुनजे मथां आहे कि मां कयां छा भई मां कमु कयां कि पढ़ाई कयां शिक्षा खां पोइ जे को बि इस्कूल जी शिक्षा खां पोइ पढ़ाई कया ई कमु कयां बाक़ी शिक्षा त ज़रूरी आहे त परिवारिक व्यवसाय वारनि खे चिंता करण जी कोई ज़रूरत न आहे हू टाइम कढी ॾेई सघनि था बरो ऐं हुननि खे खेत्रु नौकिरी वारनि खे थोरी तकलीफ़ आहे हू बि टाइम कढी करे पढ़ाई अॻियां वधाए सघनि था